शैह्रें च स्वास्थ परिवान ते शिक्षा दे विकास तांई सरकार बड़ा कुश करी सकदी ऐ जेह्ड़ी कि कुश गल्लां तोआनू सनाना चाह्गा पैह्लैं एह् ऐ कि सरकार दी बुनियाद दा ढांचा होंदा ऐ ओह्दै च निव्श करना चाही दा स्वास्थ सेवा ऐ सड़कां जेह्ड़ा साढ़ा परिवाह्न ऐ शिक्षा संसाधन नै इंदा निर्वान तै रक्ख रखाव तांई निवेश करना चाही दा दुजा कि स्वास्थ नाल जेह्ड़ा स्बास्थ सेवा ऐ सारें कोल पज़ानी एह्दे च जेह्ड़े पिछड़े शेत्तर न उंदे च जेह्ड़े कलिनिक न हस्पताल चकितसा जेह्ड़े केन्द्र होंदे न उनेंगी खोलना चाही दा ताकि जेह्ड़े ग्रांएं पिंडे दे लोग न दूर दराजें दे लोग न उंदे तक स्वास्थ सेवा पुज्जी सकै ते एह्दे नाल ई जेह्ड़ी कि शिक्षा दी गल्ल कीती जा शिक्षा दी गुनबत्ता एह्दे पर सरकार गी ध्यान देना चाही दा जेह्ड़े शिक्षक न योग्य शिक्षक गी लाना चाही दा ते जेह्ड़े कुश मानक रक्खने चाही दे जिसी पूरा करने तांई पाठयक्रम गी टैमै टैमै कन्नै उसी चेंज़ बदलदा अपडेट करना चाही दा ते जेह्ड़ी कताबां न जेह्ड़ी साढ़ी संसादन न उनें बी जेह्ड़ा जरूरी संसादन न उनेंगी प्रधान कीता जाना चाही दा नाल ई नाल जेह्ड़ी बेसिक शिक्षा होंदी ऐ शिक्षा गी बड़ावा देना चाही दा जियां कि गल्ल करने आं आई टी आई ऐ ते जियां कोई पलम्बरे दा कम्म करदा कोई इलैक्ट्रिशन दा कम्म करना चांह्दा एह् जेह्ड़े स्किल बेस्ड कोर्स होंदे न इंदी शिक्षा जेह्ड़ी देनी चाही दी ते परिवाह्न दी गल्ल कीती जा ते सरकारें जियां हून ई बसां लाई दियां नै बड़ा अच्चा कम्म कीता दा ऐ ते हून इनैं जेह्ड़ी ई बसां हर जगा लाना चाही दियां न जेह्ड़े पिंड जेह्ड़े दूरदराज़ दे लाह्के न इंदे च बी ई बसदी सेवा देनी चाही दी ऐ एह्दे नाल प्रदूशन बी घट्ट होना तो नाल लोकें सहूलियत बी बड़ी मिलनी ऐ ते नाल ई नाल सरकार गी इक डिजटल ढांचा त्यार करना चाही दा एह्दै नै केह् होंदा कि हर ग्रांऽ पिंडे गी जेह्ड़ा कि तेज़ इंट्रनैट दी सेवा पज़ानी चाही दी ऐ हर पंचैत गी नैट नाल कनैक्ट कीता जाना चाही दा जेह्दे नाल आन लाईन जेह्ड़ी शिक्षा ऐ एह् हर पिंडै पिंडै तक पुज्जनी ऐ एह्दै नाल शैह्र और पिंडें दा बकास होना ऐ ते नाल ई नाल जेह्ड़ा सार्वजनिक शिक्षा दे उपाय करने चाही दे जियां कि सुरक्षा गी सुनिश्चित करना चाही दा सरकार गी हर जेह्ड़े दूर दराज़ दे लाह्के न उत्थें पुलिस चौकियां पुलिस स्टेशन जेह्ड़ीसाढ़ी आपालकालिन सेवाएं होंदी उनें मुहैया कराना चाही दा ते एह्दे इलाबा होर बी बड़ी सारी गल्लां न सरकार करी सकदी ऐ तां साढ़े शैह्रें ग्राएं दा विकासकरी सकदी ऐ